तऽ पछत्तर लीटर से बेसियो आबै छै या कम बला

दश हजार ओहिमे गेरेण्टियो आर दैए एसीमे तऽ सुनू ने तऽ की कहै छै तऽ गैरेण्टियो दै छियै ओकर

अच्छा अच्छा हमे लेब तऽ बढ़ियेँ लेब ने ई थोड़े छै कि आब अइयो पैसा लगाएब फेर काल्हियो पैसा लगाएब एक्के बेर पैसा लागत तऽ हमरा बढ़िआँ समान लेब तऽ हमरा जादा दिन ने चलत कम दाम बला लेबै तऽ हँ बढ़िआँ बला लेब हमे अच्छा

हँ आएब तऽ एनहेँ एनहे आएब हमे ना ना नगऽ नगदे मे लेब हमे अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहिमे फेर किस्त लेबै तऽ ओकर रेटो तऽ फेर बेसी होयतै ने किस्तमे लेबै तऽ बे पैसा ओकर

हिस्सा तऽ किछु बेसी पड़तै